میں پیشے سے ایک گرافک ڈیزائنر ہوں مجھے ٹیکنالوجی سے جڑی تمام چیزوں کی معلومات ہے اور مجھے ڈانسنگ گانا سننا اور سرفنگ اور ایسی بہت سی چیزیں جو میری شخصیت کو ابھارتی ہیں مجھے وہ سب پسند ہیں